हम लोगों को ऐसे ही ज़िंदगी में आस्था मिलती रहेती है हम लोग किनाराम बाबा के यहाँ जाते हैं पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर हर साल जाते हैं वहाँ हम लोग रहते हैं उनके मार्गदर्शन से हम लोगों काे विकास होता है हम लोगों के विकास प्रक्रिया में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है हम लोग वहाँ पर जाते हैं और वहीं पूजा पाठ करते हैं कीनाराम बाबा कीनाराम बाबा के यहाँ हम लोग धार्मिक धार्मिक के लिए जाते हैं धर्म धर्म में हम लोग जुटे रहते हैं हमेशा भगवान की दया और आशिर्वाद लेते रहते हैं वहाँ पर हम लोग हर साल जाते रहते हैं लोगों की लोकप्रियता के लिए हमेशा वहाँ पर संगठित होकर के जाते हैं वहाँ पर लोगों ने हमेशा के लिए और सबको एकत्रित करके वहाँ पर भोजन बनाते हैं और सामाजिक सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं वहाँ बहुत बहुत लोग बहुत बहुत महात्मा लोग बहुत से लोग वहाँ पर देश विदेश से आते हैं उनकी धारणा के लिए उनकी मनोकामना के लिए हमेशा पूर्ति के लिए लोकप्रिय बनाए रखने के लिए उनको महात्मा जी की महात्मा शालीनता की महात्मा की हर प्रक्रिया हर समस्या का समाधान और उनकी मतलब कि बनाई हुई चीज़ों को हम लोग उनके मार्गदर्शन पर चलने का कार्य करते हैं उनकी हर बात काे हर इतिहास को बनाया गया है उसी मार्ग पर हम लोग चलते रहते हैं वहाँ पर बहुत सी प्रक्रिया होती रहती हैं वहाँ के लोगों से हम लोग की बहुत जुड़ाव होता है बाबा कीनाराम और वहाँ की इस धरती बहुत ही हम लोगों के लिए लोकप्रिय है बाबा कीनाराम हमेशा हर साल वहाँ पर होते रहते हैं वहाँ हम लोग कीनाराम बाबा को बहुत ही सम्मानपूर्वक बहुत ही उनको जो कुआँ उसमें है पानी पीते हैं और फिर नहाते हैं रात रात भर वहाँ पूजा पाठ होता रहता है हमेशा आरती होती रहती है वहाँ के लोगों को हम लोगों ने बहुत प्रेरित किया कि यहाँ के लोग धन्य हैं कि यहाँ पर लोग बहुत ही मतलब भाग्यशाली हैं कि वहाँ की धरती पर जन्म लिए हैं जो बहुत भाग्यशाली होता है उस धरती पर जन्म लेता है हे कीनाराम बाबा की धरती पर जो जन्म लेता है वहाँ के मनुष्य बहुत ही समझ लीजिए कि भगवान ही होता है भगवान का दर्शन हर एक आदमी को देखने पर ऐसा होता है कि भगवान से ही मुलाकात हो रही है बात हो रही है वहाँ के लोगों में बहुत ही सामाजिकता है बहुत समानता है बहुत सम्मान देते हैं वहाँ के लोग वहाँ के लोग बहुत ही लोकप्रिय लोग हैं लोगों को हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा बातचीत करने के लिए उनकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए उनको बिस्तरा बेड बिस्तरा मिलता है वहाँ भोजन मिलता है वहाँ पर हम लोगों को गाड़ी रखने का कोई चार्ज़ नहीं लगता है वहाँ पे प्रशासन के लोग रहते हैं हाँ बहुत लोगों को सम्मान मिलता है वहाँ पर हमेशा के लिए हमेशा हम लोगों को हमेशा के लिए रहते हैं इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर जाते हैं और पूजा पाठ के लिए एकत्रित रहते हैं वहाँ पर हमेशा के लिए रहते हैं हमेशा हम समय वहाँ पर रहने के लिए और अपना बिस्तरा लग जाता है रात भर रहता है रहता है भारत माता की और उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है हमेशा हमेशा समय को हमेशा समय को हमेशा समय को अपने लोकप्रिय बाबा की पूजा पाठ में लगाए रहते हैं कीनाराम बाबा एक बहुत महापुरुष हैं जोकि कीनाराम रामगढ़ से अकेले थे वहाँ बनारस गए थे वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी वहाँ लोगों से कहने के लिए लोग आए और वहाँ पर नहरा बना था गोइठां का ईंटा हो गया वहाँ लोगों की हर एक समस्या का समाधान होता है हमने वहाँ कई साल से जाते हैं वहाँ पर लोगों को एक व्यवहार मिलता है वहाँ पर लगता है कि भगवान